साढ़े इत्थे बड़ियां जगह न जेह्दै इयां ओह् मान्यता मतलब रिलिजियस मान्यता जेह्दी जुंदी जगहें दी तुस सबतूं बड्डी जम्मू कश्मीर दी जगह नेईं दिक्खी लैओ ओह् ऐ वैष्णो देवी और जम्मू च बाह्वे ऐ इत्थै उधमपुरे दी काली माता फ्ही मानसर ऐ बड़ियां जगह न इत्थै इयां भगवान दियां जगह न जेह्ड़ियां माता वैष्णो सबतूं बड़ी जित्थै मतलब दूरां दूरां दा बाहरां दा लोग आंदे उत्थै ते अस इयां जंदे के रौह्ने सालो साल जन्ने फ्ही जैल्लूं टाइम मिलै ओल्ले चली जांदे चली जन्ने हुन्ने ते होर तुस दिक्खी लैओ माता वैष्णो दी एह् मान्यता भाई उत्थै एक्क भैरो आया हा ते ओह् नवरात्रे चला दे हे ते ओह् भैरो आया ते भैरो आक्खा दा मतलब साधू बनियै आया उन्नै ओह् ग्रहण नी कीता हल्वा पूड़ी ग्रहण नी कीता आक्खा दा मास चाहिदा ते ओह् भगवान माता रानी ने उंदी मुंडी बड्डू उड़ी ही ते फी उसी पता चलेआ कि एह् माता रानी ते ओह् उप्पर प्हाड़ी उप्पर माता दा मंदर बी ऐ पिंडियां न उत्थै भैरो दा मंदर बी बनाए दा ते होर चली जाओ तुस इत्थै बाह्वे चली जाओ बाह्वे बी बड़ा सोह्ना मंदर ऐ माता रानी दा उत्थै बी आखदे के जैल्लूं राजे दे टैम उप्पर इयां गोलियां चलियां हियां ते माता रानी ने सारे जम्मू गी बचाया हा एक्क बी गोली नेही लग्गी कुसै गी ते इत्थै बी उत्थै ते आं बावे ते अस जन्ने के रौह्ने आं बाह्वे जैल्लूं मन करै जैल्लूं चली जन्ने ते बड़े दूरां दूरां दा लोग आंदे जेह्ड़े बी अगर जम्मू आन ते ओह् बाह्वे जंदे गै न क्योंकि बड़ी मां बड़ा जम्मू दे लोग ते बड़ा मनदे बावे बाह्वे आह्ली माता गी ते मानसर बी ऐ मानसर दे बड़े लोकें देवते न बड़े लोकें दे बड़े लोक इयां ऐ कि ब्याह होवे ते उत्थे जाना पौंदा पैहलें उत्थुआं फी मुन्नन होन बच्चे दे ते उत्थै करने पौंदे उत्थै बी नाग देवता न बड़ा बड़ी झील ऐ बड़ा सार ऐ ओह्दे बिच आखदे की मान्यता ऐ कि बिच नाग रौह्दे ते बड़ी बोटिंग शोटिंग होंदी उत्थै झील उप्पर पर जेहड़ियां बोटां न साइड साइड पर गै चलदियां बिच जंदियां नै आखदे न बिच बिच नाग देवता न ते ओह् नराज होई जंदे ते एह् मान्यता के उत्थै पूरे झील दी पूरी परिक्रमा करदे पूरी परिक्रमा करदे ते होर केह् ऐ होर बी होर बी बड़ियां मानसर ते सरूईंसर बी ऐ आखदे कि अगर मतलब पता नी कुन्ने बाण तीर चलाया हा ते ओह् मानसरा दा मारेआ हा ते ओह् जमीन फाड़िये उत्थै सरूईंसर दा निकलेआ हा ओह् ऐ ते आखदे शेष नाग रौंह्दे उत्थे मानसर ते साढ़े इत्थै बड़ियां जगह नै जित्थै मतलब इयां ऐ मान्यता भगवान लाई जगह न ते बाह्रा दे बड़े लोग आंदे इत्थैह् दे लोग ते जंदे गै न माता वैष्णो बावे ते मानसर जेड़े लोकल न ओह् ते ओह् ते रोज जंदे जां फ्ही जैल्लूं उनेंगी टैम थ्होऐ तैलूं जंदे अवा बाहरें बाहरें दे लोग बी बड़े आंदे नै जेड़े जम्मू इत्थो औन मतलब माता वैष्णो दे दर्शन करने गी ते ओह् अग्गे पिच्छे देन मतलब जिन्ने बी उंदे कोल होन ते ओह् जंदे बावे जंदे मानसर जंदे होर बी बड़ियां फिरने टुरने आह्लियां जगह न उत्थै बी जंदे